एखन कऽ बारहसँ पन्द्रह घण्टा बिजली रहै छै आओर बिजली कटलाके बाद जे छै बहुत तरहके आम समस्या छै जेनाकि आँधी बारिशमे तार ऊर कतौ गिर जाइ छै इएह लए बिजली बाधित भए जाइ छै आओर बिजली बाधित भेलाके बाद बहुत तरहके काम छै गाँव घरमे पढ़ै लिखै लए दिक्कत होइ छै मशीन चलैया पम्पिङ्ग सेट चलै छै ओकरा बिजली नहि रहलाके बाद काफी समस्या छै आमजनके आओर खासकर जे पढ़ै लिखैवला बच्चा छै ओकरा बिजली कटला सँ काफी समस्या गम्भीर समस्या होइ छै आओर कहल जाइ की ग्रामीण परिवेशमे बिजली बाधित होइके कारण मुख्य कारण इएह भेलै बाढ़ि आबि गेलै या ठनका गिरैइए तऽ ओहिकालमे बिजली विभागसँ बिजली आपूर्ति ठप कए देल जाइ छै इएह लिए हमरासबके आमजन के बिजली कटै के बाद बहुत समस्या होइया